हाँ मैंने एक दिन अपने चित्र से अपने कला से मैंने भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाई जिससे मुझे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मुझे सुकून मिला और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली और जिससे मैं जब भी वो चित्र देखता हूँ तो मुझे कोई भी गलत काम करने का मेरा मन नहीं होता और मुझे बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है जैसे कभी ऑफिस जाता हूँ तो मुझे तो वो चित्र देख के ही जाता हूँ जिससे मुझे मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे शक्तियाँ मिलती हैं जैसे श्री गणेश जी मुझे खुद ही आ के वो गणेश मुझे वो शक्ति दे रहे हैं और एक दिन मैंने उसमें सूर्य भगवान जी की भी मैंने प्रतिमा बनायी जिससे मुझे वो भी प्रेरित करती है और मैंने अपने वो गेट पे लगाई जिससे बहुत ही ऐसे लगता है कि चमकदार सूरज की रोशनी मेरे ओर आकर्षित हो रही है और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक मुझे महसूस होती है और एक दिन मैंने एक घोड़े की तस्वीर बनाई जो भी एक जो एक घास खा रहा है जिससे बहुत ही ज़्यादा लगता है हरी भरी घास से जिससे कि वो एक भूखा हुआ इंसान उस घोड़े को बनाया है